प्रणाम प्रणाम परीवार तऽ छोटे छीन अछि हमर अपने छी अपने छी आ दूटा बालक अछि ओहिसँ फेर श्रेष्ठ एकटा बालिका रहथि जिनकर विवाह शादी भऽ गेलनि ओकर जगह पर धनबादमे छथि दूटा बालक अछि कम पढ़ कम पढ़वा लीखवाके चलते ओ सब गामे घरमे एमहर ओमहरके काज करैया एकटा मुर्गी फारम खोलने अछि जेना तेना नीकसँ रहि जाइया इएह परिवारक स्थीति अछि अपने रिटायर टीचर छी शिक्षा दिक्षा ओना ओ सबटा मध्य विद्यालय सतरबारसँ तेरह तेरह ईस्वीमे एकतीस जनवरी तेरहके रीटायर कऽ गेलियै आ जे हेड मास्टर शिक्षा प्राथमीक विद्यालय शिक्षा लेलियै महीषी उग्रतारामे जे छै से हाइ इसकुलके जे आशो देवी प्यारे झा उच्च विद्यालय महीषीसँ इण्टर कयलियै सहरसासँ बी ए कयलियै सहरसा कॉलेज सहरसासँ धन्यवाद